में अपने टैम दे कन्नै रीलस बगैरा बी शूट करना होन्ना बाकी जे कोई आक्खै ते ओह् मतलब कि ओह् होंदे कैमरे होई ते जंदा गै उस कैमरे बिच्च जेह्दे बिच्च फोटो खिच्चना होऐ ओह्दे बिच्च बी होई जंदा पर होंदे केह् आखदे जेह्का हिलदा शिलददा कैमरा ओह् घट्ट हिलदा और तां असें दुऐ कैमरे रक्खी ले दे वीडियो अपने रीलां रूलां बनाने ताईं जेह्ड़ियां इंस्टाग्राम पर लोग चाढ़दे ओह्दे ताईं असें दूए कैमरे रक्खे दे ओह्दे ताईं केह् होंदा कि जेह्ड़े दूए कैमरे होंदे ओह्दे च लैन्स होंदे बक्खरे बक्खरे लाने पौंदे जेह्ड़े पराईम लैन्स जां जूमिंग पराईम लैन्स लाने होने जेह्दे नै सिनमैटिक गईिम होंदी पिछमां इ'यां ब्लर होई जंदी गां करियै अस दुऐ कैमरे यूज करने आसान होंदा बाकी कोई आक्खै कि इन्ना मुश्किल निं होंदा रीलां बनाना बाकी एह् ऐ कि दमाग बिच्च होना चाहिदा हां कि थुआढ़ा इक आइडिया होना चाहिदा हां तुसें किस टाईप दी रील बनानी ते केह्दे बारे च रील बनानी बस होर केह् केह् ऐ कोई आक्खै कि बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल ते होंदा निं ऐ मज़ा औंदा कम्म करने ई थोह्ड़ा जेहा एह् डिपैंड करदा माडल मुडल केह्ड़ा ऐ माडल थोह्ड़ा ठीक होना चाहिदा बंदा मतलब बंदा जो बी ऐ माडल अपना बनाना कोरियोग्राफी बगैरा दा थोह्ड़ा आइडिया बगैरा होना चाहिदा बंदे गी कैमरा ते उ'ऐ अस यूज करने होन्ने केईं बारी अस दूआ बी यूज करने होन्ने एह् मतलब इक एह् होंदा जेह्ड़ा फोटो लैन्ने होन्ने अस जेह्ड़े फोटो फोटो होंदा इक क्लिक लैना ओह्दे बिच्च हिल्लै उल्लै अक्खीं उक्खीं खुह्ल्ली दियां होनियां चाहिदियां बाकी कोई गल्ल निं ऐ लेकिन जेह्कियां असें रीलां बनानियां ओह्दा मतलब प्रॉपर ऐंगल लैना पौंदा वीडियो हिल्लनी निं चाहिदी इ'यां निं होना चाहिदा बस होर कक्ख निं होंदा आसान गै होंदा बाकी किश निं होंदा